जय झूलेलाल हा असां मिस्त्री मोकिलींदाऊं जेके बि कमु कराइणो हुजे न कमिरो ठाहिराइणो अथव

अगरि लेबर असांजी ईंदी सुबुह जो ऐं शाम ताईं कमु कंदी त हज़ार रुपए वठंदी अथव हिक ॾींहं जो लेबर असांजी ऐं कमु सुठो कंदी अथव कमु असांजी लेबर जो इलाही सुठो अथव बसि उन खे चांहि पाणी टाइम ते ॾियणो पवंदो हज़ार रुपया वठंदो ॿ कमिरा ठाहिराइणा अथव त असां लेबर ज़्यादा मोकिले छॾंदा असांजे पास लेबर जी कमी न आहे असां चारि लेबर मोकिले छॾंदा तव्हांजो कमु जल्दी थी वेंदो और सुठो थी वेंदो महीने में ई कराए छॾंदीमांव हिकु महिने में ई सुठो कम थी वेंदो तव्हांजो अगरि तव्हां पंज ॾींहं बि कमु कराइणो आहे त असां ॾींहं जो लेबर अछा अगरि तव्हांखे रसत ॾींहं में कमिरो रेडी खपे त तव्हांखे राति जो बि कमु कराइणो पवंदो ॾींहं राति कमु कराणो पेंदो राति जो अलॻि लेबर लॻंदी ॾींहं जो अलॻि लॻंदी हा त तव्हांखे कम बि त जल्दी खपे न असांखे कम बि जल्दी करिणो आहे सुठो कम बि करिणो आहे त पेसा बि वधीक लॻंदा न हा लास्ट रेट आहे फाइनल आहे हिन में घटि वधि न थींदो आहे हलो हिकिड़ो कमु कयो न तव्हांजी न असांजी नव सौ ॾेई छॾिजो असांखे लेबर खे नव सौ ॾेई छॾिजो कमु तव्हांखे सुठो मिलंदो

हलो ठीकु आहे जय झूलेलाल